नख'राव सोरबा लोमजायोब्ला नोंथाङा संग्रा माखासे जामुं जामुं जामुंफ्रा मा मा जामुंफ्रा मा मा न'खराव लोमजाबा जोंना उन्दै लोमजाबा ओरैनो आंनाथ' फिसाज्लाया उन्दै नालाय फारमाचिनिफ्राय मुलि लाबोयो ओमफ्राय ओरैनो मेथाइ पेकेट मेथाइ चकलेट बेफोरखौ आङो बांद्राय जानो होआ लोमजाबा माने ओंखाम जाहोयो ओमफ्राय बिदिनो दालि आलु पाजा माने गोबां जायो नालाय ओमफ्राय ओरैनो गिदिर गिदिर मानसि लोमजाबाथ' बिदिनो गगा मोननाय गुजुनाय ओम लोमजाबाथ' ओमफ्राय खर' सानाय खर' सानायनि बेलायाव जाहैबाय थाल मालायफ्रा मारै खालामो आं मिथिया माने आं मोजां मोनो नालाय थालोआव आखाइआव आखाइ थारखायाव एसे दै लाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओमफ्राय थाव गोथांखौ होबाय ओमफ्राय थालोआव दासोमनानै लायो आरो थालोआव दासोमनानै लाबा बे खर' सानाय खर' गिलिर मोननायफ्रा दै एसे थाव गोथां एसे होनानै मा होनोमोनलाय थालोआव थालोआव माने दासोमना लानांगौ आरो होनबा बे खर'साननायफ्रा खर' गिलिर मोननायफ्रा माने स्रां मोनो आरो ओमफ्राय एखम्बा जाथ्राबा बिदिनो फारमाचिनिफ्राय मुलि जायो ओमफ्राय गगा मोननाय बिदिनो गुजुनाय गारामाखौ बोरैबा सेबथाब सेबथाब मोनदोंबा गगा मोनबाथ' बोरैबा मोनोना गारामाफोरखौ बोरैबा मोनोना ओमफ्राय बिदि मोनबा सबखा बरि होननाय मोनसे जोंनि जाह्रुवा मुलि होनो बेखौ देनानै देनानै लोङो देनानै लोङो सरि देनानैथ' लोङा बिदिनो बायदिसिना मैगं मैला खांनानै माने बिदै फुदुंनानै बानलु बोरदोन होनानै माने सुप बानायनानै लोंहोयो आरो दाउसा फिसा होनानै माने गिदिरफ्रा आरो आंनि बैसोनि समान एसे गिदिरफ्रा माने बहुत गगा मोनबा आङो बेबायदि खालामनानै होयो ओमफ्राय होमबाना गगा मोननायफ्राबो रुङो स्रां मोजां मोनो आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे दै गुदुं लोंहोबाय थायो गगा मोनबा ओमफ्राय बिजों ओरैनो ओरैनो लोमजाबाथ' ओरैनो ओरैनो लोमजाबाथ' नरमाल लोमजाबाथ' बिदिनो दै गुदुं लोंहोयो ओमफ्राय ओंखाम बायदिसिना जानायफोरखौ माने मोजां खालामना होयो आरो ओमफ्राय दलद आराम रेस्त खालामनो होयो ओमफ्राय गोबांथार बिदिनो बुरजा लोमजानायबाथ' बिदिनो दक्टरफोरनाव लाङो ओमफ्राय मा लोमजादों बेखौ नायनानै आङो मुलि जाहोयो ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेजों लोगोसे लोमजाबा माने गोसोफोरखौ मोजां मोना नख'राव मानसि लोमजानाय थाबा माने जानो लोंनो सुख मोना आरो असान्थि मोनो माला हामगोन माला मागोन बिदि मोनो ओमफ्राय उन्दैफोर लोमजाबाथ' थेनसन जायो आरो बुंनो रोङा मोजां खिन्थानो रोङा उदै सादों ना खर' सादों उन्दैफ्राथ' मोजां खिन्थानो रोङा नालाय एसे उन्दैथारफ्रा ओमफ्राय एसे देरबासो माने मा जादों मा मादों खोन्थानो रोङो नालाय ओंखायनो गिदिरफोरखौ बा बांद्राय जेबो मोना ओमफ्राय बे उन्दै मानसि लोमजाबा गोसोखौ मोजां मोना जानो लोंनो सुख मोना ओमफ्राय बिदिनो बुंनो रोङा नालाय ओंखायनो बिदिनो दक्टरनाव लाङो आरो मुलि होयो ओमफ्राय साबदानाव दोनो उन्दैखौ मोजां जथ्न' लायो आरो लोमजाबा ओमफ्राय जानाय लोंनाय टाइमलि खालामनानै होयो ओमफ्राय बिदिनो मोजां जायो आरो गिदिरफोर लोमजाबा बिदिनो गगा मोननाय लोमजानाय खर' सानाय जाबा आङो दा जेरैबादि होन्दों बिदिनो खालामो ओमफ्राय गगा मोनदोंबा बे उसुमै बायदिसिना मैगं खांनानै मैगं खांनानै माने दाउसा फिसा सिथारनानै सबखा बरि होनानै ओमफ्राय बानलु बिदै फुदुंनानै जाहोयो आरो होनबाना गगा मोननाय गुजुनायफ्रा माने स्रां मोनो गगाया रुङो आरो देहाफोरखौ थागथ मोनो आरो बेबायदि ओमफ्राय बिदिनो बेमार आजारफोर बायदिसिना जादोंबा बेमार लायै बेमार बे दाउफोरखौ बिदै फुदुंनानै सुप लोंहोयो ओमफ्राय बिदिनो टाइमलि जाहोयो मुलिफोरखौ ओमफ्राय बिदिनो लोमजाबा साजाबा असान्थि मोनो माला हामगोन माला हामगोन मोजां हामबा हामसिगौ थाब हामबा हामसिगौ बेबायदि मोनो आरो दा आंनि बुंनाया एसेनोसै जोबथ'बाय बिदिबा